जेह्ड़ा में अपने कोई वी चीज बनागी ओह् जेह्ड़ी चीज आऊं बड़ा बड़ा इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा समझनी ते जेह्ड़ा साढ़ा इत्थे डोगरे यां शड़े इत्थे जम्मू प्रांत दा निं ऐ ओह् ऐ आरिगैनो जेह्ड़ा पिज्ज पिज्जे पौंदा नी ओह् मिगी ओह्दा सोआद बड़ा मतलव ओह्दी जेह्ड़ा मैह्क ऐ ना ओह्दी जेह्ड़ी खुशबु ऐ सुगंध ओह् बड़ी अच्छी लगदी इस करियै ना में जे वी किश बनागी कोई वी चीज बनागी ते ओह्दे च में आरिगैनो जरूर पाई ओड़नी ऐं ते